کھیل قومی ثقافتی شناخت کو فروغ دینے کے لیے اس طرح سے تعامل کی جا سکتی ہیں قومی جذبے کو اجاگر کرنا جب کوئی کھلاڑی اپنے ملک کے لیے کھیلتا ہے تو وہ اپنی محنت لگن اور قربانیوں کے ذریعے اپنے قوم کا نام روشن کرتا ہے اس سے عوام میں فخر اور قومی اتحاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلے میں مختلف ممالک اور ثقافت کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں یہ نہ صرف ان کے درمیان رواداری کو فروغ دیتا ہے بلکہ دنیا کے ملخت مختلف ثقافتوں کی خوبصورتی سے روشناس کرتا ہے مشہور میچز کھلاڑیوں کے کارکردگیاں اور تاریخی لمحات لوگوں کو ان کے ماضی سے جوڑتا ہے یہ یادیں ثقافتی تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں جو شناخت کا ایک اہم جز ہوتی ہے